हाँ डांस सिखा तो रही हाँ सिखाते हैं अभी जो है तो आइए जो है ना दो से एक दो के बीच में आइए वो सुबह से मतलब पूरा फुल रहता है इतने ही टाइम खाली रहता है सुबह से दोपहर तक का पूरा फुल रहता है क्या करूँ और तो कोई है नहीं तो शाम के ही खाली रहता है सुबह से मतलब भरा रहता है शाम कि वही मतलब वही एक से दो के बाद मतलब खाली रहता है ह्म्म और नहीं खाली रहता है पेमेंट वही बीस पच्चीस पच्चीस तीस हज़ार ना तो आप सब लोग यहाँ सीखते हैं जो हैं सो इतना कम ले सकते हीं लेते हैं जो ना सबको देना पड़ता है यहाँ से थोड़ों बता दिए आप ज़्यादा बता दिए आप मतलब ह्म्म ठीक है वैसे एक ही मतलब लिया जाता है कोई ज़्यादा थोड़ो बता दिए जो कि इतना मतलब ना कोई ज़्यादा नहीं है चलो आइए मतलब देखते है जो ना है से ज़्यादा कम भी हो जायगा एक एक से दो के बीच में आइए दो से तीन तक दूसरा टीम से चार और बीच में आइए और तो नहीं खाली है नहीं नहीं सुबह तो नहीं खाली रहता है सुबह पूरा भरा रहता है सुबह सुबह ज़्यादा बच्चे मतलब आते हैं सीखने वाले अच्छा तो है ही है जो ना कभी अच्छा है तो कभी अच्छा पैसा है अब इसीलिए तो बता रहे हैं ठीक ठीक ठीक है